आङो दभ सिम्पुदों लोबदोंमोन ओमफ्रायो बे सेम्फुवा बिराद मोजां बे सिम्पु लोबनासो आंनि खेनेङा स्र' स्र' जादों आरो आं बेलेक सेम्पुदों लोबबोला आंनि खेनेङा बिराद हामा जादोंमोन ओंखायनो आं दा बे दभ सेम्पुखौ बाहायनाय जायो आरो बिदिनो लोबो ओमफ्राय आं बिराद मोजां बे सेम्फदों लोबनो बेबायदिनो लोब्बाय थायो आङो बे सेम्पुदोंनो हदाइबो सानफ्रामबो आरो आं बिनि अनगा बेलेक सेम्पुदो लोबनो हाया आरो लोबनोबो सुखुवा आरो आङो बे सेम्पुखौ बाहायनो बिराद मोजां मोनो ओमफ्राय आङो दभ सेम्पुनि खन्डिसनारबो लानाय लायो आरो बिबो बिराद मोजां खानाइखौ स्र' स्र' खालामो आरो बिनि बेलेक सेम्पुवाथ' बिराद हामामोन आंनि खेनेंफोरखौ हामा खालाम जोबोमोन आरो ओमफ्रायो बिनिखायनो आङो दभ सिम्पुखौनो लाबाय थायो ओमफ्राय बिनि अनगा आङो बे सेम्पुखौथ' लानोनो हाया खेरेङानो बिराद हामा जायो बारजेवजेवनो बोरैबा नुलाय लाइयो